हाँ हम पसंद करने कि के देखें कागज़ात अपनी क्षेत्रीय भाषा में हिंदी भाषा में हो जाए अब हर जगह बस इंग्लिश भाषा होती तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग होते हैं तो इंग्लिश भाषा में समझ नहीं पाते हैं बिल्कुल भी समझ नहीं आता है उनको कि फा फार्म में क्या लिखा क्या लिखना है कितने तक क्या लिखना है अगर वही सारी चीज़ें अगर हिंदी भाषा में कन्वर्ट हो जाती है तो व्यक्ति उसको अच्छे से समझ पढ़ सकता है समझ सकता है उसको अधिक तरीके से बैठकर पूरा फिल कर के सामने वाले किसी को दे सकता है और अगर ऐसे ही कोई कुछ होता है जैसे कोई वैकेंसी निकलती है या फ़िर ऐसे भी कुछ सूचनाएँ आती हैं अगर वह इंग्लिश में ना आए और हिंदी में आ जाए या फ़िर क्षेत्रीय भाषा में आ जाए तो इंसान कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ सकता है उसके लाभ जान सकता है जैसे लोन के लिए हो गया तो अलग अलग खाता खुलवा सकता है और खाते में अपने लेनदेन जारी कर सकता है ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट कर कर सकता है उसको सारी जानकारी हिंदी में अगर होती क्योंकि इंग्लिश अधिकतर व्यक्ति मतलब इंग्लिश नहीं समझ पाती बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इंग्लिश समझते हैं अधिकतर व्यक्ति हिंदी ही समझते हैं सिर्फ़ हिंदी में अगर उनको कुछ भी बताए तो जल्दी समझ आता है या फ़िर उनको कुछ भी हिंदी में बता दो समझ में आ जाता है इंग्लिश में नहीं हो पाता है नहीं समझ पाते हैं लोग बहुत से और अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं ना ही जो लिखा होता है वह समझ पाते हैं और बैंकिंग में तो इंग्लिश ही यूज़ होती है इसलिए भारत सरकार से निवेदन है कि क्षेत्रीय भाषा में मतलब हिंदी भाषा में हर चीज़ आनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति हिंदी भाषा को पढ़ और समझ सकें कि बैंक वाला या कोई फार्म है तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर क्या फिलअप करना है या उसके नियम क्या है जो भी पढ़ने में होता है स समझ आ जाना चाहिए और बैंकिंग को कागज़ात सभी हिंदी में होते हैं तो उनको पसंद करते हैं क्योंकि इंग्लिश आती नहीं है आती हैं पर कम आती मतलब उतनी ज़्यादा नहीं आती है जितना उसमें लिखा होता है बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं उसमें बोल नहीं पाते हैं ना पढ़ पाते हैं पढ़ लेते हैं तो समझ नहीं आता है कि उसका अर्थ क्या होता है इसलिए भाषा उस भाषा को क्षेत्रीय भाषा में बदल दिया जाता है क्षेत्रीय भाषा में हमको मिलते हैं तो उनको पूरा पूरा सही से उपयोग कर लेते हैं समझ लेते हैं क्या बोल रहा है उसका जवाब दे देते हैं यह ही हमको लाभ मिलता है और इससे बैंकिंग क्षेत्र में लाभ रहता है जबकि सभी अगर हिंदी में होता है तो चीज़ों के बारे में जानकारी होती है तो लाभ होता है कि अगर कुछ हो रहा है तो वह पता होता है हम हिंदी में पढ़ लेते हैं यह हो रहा है तो हमें लाभ हो रहा हैं ना उससे वही चीज़ें होना चाहिए बस ऐसे ही कागज़ात हिंदी अगर में मिले इंग्लिश में ना मिले और तो बहुत अच्छी बात है सब कवर ढंग से हो जाता है एक तरीके से सब मज़ा आ जाता है पढ़ भी लेते हैं अच्छे से यही है इसीलिए हम बैंकिंग कागज़ात को मातृभाषा में मिलनी चाहिए और पसंद भी करते हैं मातृभाषा को क्षेत्रीय भाषा मात्र भाषा हिंदी होती है मध्य प्रदेश कि तो मातृभाषा हिंदी ही है हमेशा से हिंदी ही आती है और यही लाभ मिलता है और हमको लगता है कि बैंकिंग कि भाषा हिंदी भाषा ही होनी चाहिए हिंदी भाषा में होनी चाहिए हिंदी भाषा में उसका पूरा कवर होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति गाँव व्यक्ति हुआ और दूसरा जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती है हिंदी पढ़ना आता है तो उसको पूरा कायदे से समझ सके पढ़ ले और समझ ले अच्छे व्यवस्थित